جی ہاں ہمارے گاؤں کے علاقے میں آس پاس میں بہت ساری قدیم جگہیں ہیں بہت پرانی جگہیں ہیں جہاں لوگ دور دور سے گھومنے آتے ہیں آسٹریلیا سے انگلینڈ سے آتے ہیں دیکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں پھر وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں جانے میں بہت اچھا لگتا ہے انسانوں کو اور انسان وہاں جاتا ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت ساری سرنگیں ہیں بہت سارے بہت قدیم قدیم عمارتیں بنی ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں گھومنے کے لیے سیر و تفریح کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے آس پاس بہت ساری جگہیں ہیں پرانی جگہیں ہیں جیسے کہ بہت ساری پرانی جگہیں ہیں جو ہمارے دادا انہیں بنائی تھی بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں خوبصورت بھی لگتا ہے پرانی چیز دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے انسان کو انسان دور دور سے آتا ہے وہاں گھومنے کے لیے اور پھرنے کے لیے اور ہمارے گاؤں کے آس پاس بہت ساری اچھی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز لگی ہوئی ہے ہمارے گاؤں میں دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں آس پاس کے گاؤں سے آتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ کو بھی آنا چاہیے یہاں گھومنا چاہیے اچھا لگے گا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں اور جیسے کہ اس کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے بہت پرانی ٹیکنالوجی جب پرانے لوگ لگا بناتے تھے بہت اچھی طریقے سے بناتے تھے ادھر سے بنائیں ادھر سے نکالے اتنی سرنگیں بنائی ہیں پھر اندر کہیں اجالا کہیں روشنی اتنی اچھی اچھی عمارتیں ہیں آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا دل اس پر آ جائے گا آپ ضرور آئیں دیکھیں آ کے وہاں